जखन बेसी दिन लए निकलऽ पड़त बाहर रहब तखन तऽ पौधाके संरक्षण केनाइ बड़ा मुश्किल अइ हँ बरसातके समयमे एहन होइ छै जे ओ बाहरी जानवरसँ बचाव कऽ दियौ बरसा बराबर होइत रहै छै तैं ओकरा पानिके आभाव नहि होइ छै तऽ बाहरी जानवरसँ बचावके लेल बाड़ लगा देलहुॅं टाट लगा देलहुॅं घेर घार कऽ कऽ बचाव कएल जा सकैया खास कऽ कऽ एखन जे मौसम छै प्रचण्ड गरमी वाला जे स्थिति होइ छै ताहिमे तऽ बड़ा मुश्किल छै तहन तऽ कोनो आदमीके कहल जाय जे ओहन होथि जे ओकर सुबह शाम देखभाल करथि आ ओकरा पानि पटाबैत रहथि एखन सबसँ बेसी जरुरत पानिये टा के होइत छै तऽ से देखरेख तऽ करहे पड़तनि तकर बाद हमसब जे लत्ती फत्ती या सब्जी लगबै छी तकर कीड़ाके देखभाल सेहो करऽ पड़तै